हम एगो चश्मा औडर कयलहुॅं एमेजन सऽ ओ चश्मा हमरा बहुते पसन्द आयल छल कारी कयल छल चश्मा हमरा बहुते नीक लगल छल चश्माके प्राइस पन्द्रह सए रुपैआ छल आओर ओ हमरा बहुते पसन्द छल तऽ हम ओ चश्मा औडर कए देलहुॅं आओर हम ग्रामीण गाँव सऽ छी तऽ हम सब जे कोनो भी चीज औडर करै छी एमेजन सऽ या मिसो सऽ कोइ भी चीज औडर करै छी तऽ हमरा सबके गाँवमे ओ औडर कम सऽ कम आठ या नओ दस दिन बुझिऔ लागि जाइ छै आबैमे हमरा सबके पास तऽ हम औडर कयलहुॅं चश्मा ओ चश्मा करीब हमरा दस दिनके बाद हमरा लग आयल जब ओ चश्मा हमरा लग आयल तऽ हम देखलहुॅं खराप पैकेजके कारण ओ चश्मा टुटल छल ओ टुटल चश्मा देखलहुॅं तब हम कहलहुॅं कोना वापस हेतै तब हम फेर सऽ ओकरा फोन कयलहुॅं कहलहुॅं जे अहाँके खराब पैकेज पैकिंगके कारण चश्मा टुटल आयल यऽ हमरा पास तऽ अहाँ जे छै अपन चश्मा वापस लऽ जाउ तऽ ओ हमरा कहलक ईमेल पर जाय कऽ अना अना करिऔ तऽ अहाँके औडर वापस भऽ जायत तऽ हम गेलहुॅं ओ जेना जेना ओ कहलक ईमेल पर जा कए करै लए हम ओनाहिते कयलहुॅं आओर जे छै तुरन्ते हमर औडर वापस भऽ गेल हुनका सऽ अनुरोध कयलहुॅं कि जे छै आहाँ एहने हमरा आहाँ दोसर चश्मा दऽ दिअ नहि तऽ अपन औडर वापस लऽ लिअ